लोर्ना हें गोंयांचें सारकें प्रसिध्द गायक ताचे पदांचेर लोक पिशे आसा आनी तुमी जर हांगा आयलें आनी ताचें सोंग कोणूय गायता जाल्यार तुमी वचून पळयात आनी सनबर्न अशे आनी वेग वेगळे कार्यक्रम गोंयांत जातात जरी तर तुमी हांगा येता आनी तुमकां पळोवपाक जाय जे सारके खोशी जावन तुमी वयतले जाल्यार लोर्नाचें तुमी पळया